जीवन में अगर आपके पास कोई कला नहीं है तो जीवन उसके बिना निरस लगता है सूना सूना लगता है बहुत से लोग हैं जिनमें कोई कला होती है उस कला के माध्यम से वो समाज की बहुत सेवा करते हैं मैं अगर उदाहरण के तौर पर बात करूँ तो नाट्य कला अभिनय जो व्यक्ति अभिनय की कला को पसंद करता है वो सहनशील होगा विनम्र होगा और दूसरों की मन के भावों को समझने वाला होगा दूसरों के साथ आदर से बात करने वाला होगा क्योंकि अभिनय में अपने आप को अपने कुल खुद को कई चरित्रों में ढ़ाल कर जीने की कला सिखाई जाती है और जिसमें इतने सारे गुण हों जिसमें इतने सारे विधाएँ हों कि एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग पात्रों के हिसाब से अपने आप को ढालना सीखता है तो मतलब वो अपने आप के साथ बदलाव करना सीखता है और समाज को बेहतर बनाने में कला इसलिए महत्वपूर्ण है इसलिए कला का महत्व माना जाता है क्योंकि कला से व्यक्ति नित करुणा प्रेम दूसरों को समझने की शक्ति ये सब कला से ही संभव है बिना कला के बिना चाहे वो कोई भी कला हो चाहे वो अभिनय कला हो गायक हो चाहे संगीत में कुछ उनको वाद यंत्र बजाने की कला हो या नृत्य कला हो ये सारी कलाएँ व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करती है और अगर व्यक्ति में तनाव कम होगा व्यक्ति का तनाव रहित रहेगा तो समाज बेहतर ही बनेगा समाज में अपराध नहीं होंगे होंगे तो बहुत कम होंगे और लोगों में एक दूसरे को समझने की भावना विकसित होगी और समाज का स्वरूप और बेहतर होगा